आदसा दानि ना सारनायाव लोगो लालायदों नाखौदि बोरै सारनांगौ बिनि बुद्दिया मा जेखाय लादो खबाय लादो सिलि लादो गामब्ला लादो बेफोरखौ लाबासो नाखौ सारनो सुबिदा जायो नङाबा हजोंहाय थांनानै मा जाहैनो ओंखाम जाना लाखादो जेखाय खबाय सिल्लि गामब्ला बर्थन लाफाजोबदो थुदो आरो जेजों सारदोंना साराखै जों हले ना सारनानै मिन्थिखागौ ना सारब्ला माबायदि जायो केवालि जे खबाइ गंसे लादो थुदो हेला दाथ' फुजानि बोथोर माबायदि ना मोनगोन सारगासेयावनो आदा किजि थिनफ'वा बेबादि मोनो ना सारोब्ला ओमफ्राय सिल्लि जों साथनायाव माबादि मोनो जेजों सारनायाव माबायदि मोनो नायदो नाया अबे साबसिन जागोन दा बेफोरखौनो सुबिदा मथन लानानै गासैबो बेफोरबायदि खालामनांगौ बेबायदि आरो ओमफ्राइ बेबाइदिनो जागोन बेबायदिनो जे सारनाय ना सारनाय मानाइ बेफोरबायदि आरोखि दा ओंखायनो बेबायदिखौ नागारनो नाङा ओंखायनो ना सारनायखौ मानो नांगौ बेफोरखौ गासिबो मोजां सारनानै बोखांनानै खेवालिजों सारनाय हग मानाय हग बे जिनिसखौ ओंखायनो जानांगौ बेबायदि नङाबा बेबायदि जाया ना सारनो होन्नाया गोदोनिफ्रायनो नेम दं खारन दं ओंखायनो बे जिनिसखौ बेबायदिजोंनो ना सारनायखौ लादों जेजों सारनाय खेवालिजों सारनाय जेखाइ खबाइ सारनाय बे ना सारनायनि नेमआ नंखागौ बिदिनो बयबो मिथिखागौ ना सारनाय जिनिसखौ जेब्लाबो गोमानो मोना जायै लोङै थुदो ना सारहैदिनि बयबो लोंहोर लोंहोर थांनानै ना सारनानै माबादि मोनो मोना मा ना मोनगोन बिखौ जों दैखौ फोरानबासो हमनो मोनगोन मा ना दङ होनबासो जों बुजिगोन नङाबालाय माथो मोनगोन बेबायदि जायो बेखायनो खेवयालिनि सारनाय मानाय बेफोरखौबो खायदा बुद्दि लानानैसो मावनांगौ ओंखाइनो बेबायदिया गोनां ना सारनाय नेम बेखायनो थौदो जायै लोङै थांदिनि जेखाय खबाय जे लादो थांदिनि ना सारहैनो बिलोयाव बेसेबां मोनो मोना बे बे उननि खाफालनि खोथा ओंखायनो जोंहा सुबिदा मथन बोलो होनानै बेफोरबायदि खालामनांगौ जाहैबाय आरो ओंखायनो थुदो जोंहा ना सारहैनि ओंखायनो बेबायदिखौ लानानै बेबायदि जानांगौ थुदो थांदिनि जोंहा ना सारहैनि जेजों सारनो ना थुरसिजों सारनो बेसेबां मोनो मोना बे जोंनि बायग' खोथायाव माबायदि हमनांगौ मानांगौ नाखौथ' मिथिखागौना माबायदि हमनानै खबाइयाव दोननांगौ माब्रै ना हमनाय बोरै थिखांनांगौ जेखायाव सारस'न्नानै बोखांनागौ होनबासो बेखौनो बुंगोन जेखाय खबाइयै ना सारनाय होननाया जायहा बोलो दं दैखौ फोरान थारनानैसो नाखौ हमनो मोनो नङाबालाय बोरै मोन्नो थिख जे सारनाया आबो बिदिनो सारदो सुस्रादो बोखांदो फिस्रिदो खबाइयाव लादो फैदो बास बे खेवालिजों सारनायखौनो जेजों सारनाय दोनै बर'फ्रा बेबायदिखौनो ना सारनाय होननाय सोदोबा जेजों सारनायखौसो सारनाय होनो नङाबा सारदों होन्नाया बै सिलि गामला बर्थनफोरजों सारनाया दस्राजों जायो बेखौनो बुङोबा जेजों सारनाया जुदा थोरसिजों सारनाया आलदा ओंखायनो मोननै जेजों सारनाया साबसिन ना बबेबा जिनिसजों सारनाया बांसिन दा ओंखायनो बेखौनो लानानै एसिबां गोबां खालामनांगौ जायो जेजों सारनाय नाया माबादि आरो जेखाय खबाय